हैलो नमस्ते सर मेरा नाम राधिका शर्मा है और आज मेरी तबियत कुछ खराब है तो मैं आपकी कक्षा में उपलब्ध नहीं हो पाऊँगी तो आप मुझे बताइए कि आज की प्रक्रिया क्या है और कैसे क्या करना है सर मैं एफ़ थ्री बैच के अंदर हूँ और मैंने यह अभी से ही शुरू किया है सर मेरी तबियत खराब है और मैंने आज ही डॉक्टर से इलाज करवाया है उन्होंने कुछ समय के लिए मुझे आराम करने के लिए कहा है तो इसीलिए मैं कुछ दिनों से उपलब्ध नहीं हो पा रही हूँ सर मुझे शुरुआत से ही नृत्य में रूचि है और मैं इसी के इसी के साथ चलना चाहूंगी जी सर जी सर जी सर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करुँगी तो कृपया आप मुझे भेज दें जी सर ठीक है सर जैसा आप कहें धन्यवाद सर सर मैं दो ही दिन के अंदर अपनी सारी फीस जमा करवा दूंगी ठीक है सर धन्यवाद